में रसोई आस्तै दालीं पाने आस्तै डब्बे मंगाए दे हे ते में बड्डे बड्डे डब्बे मंगाए दे हे पर ओह् मिकी निक्के डब्बे थोए दे हे ते ओह् बिल्कुल शैल नी हे ओह्दा जेह्ड़ा रंग ऐ ओह्बी बिलकुल शैल नी लग्गेआ मिकी ते मिकी बड़े गै बुरे लग्गे ओह् डब्बे